हाँ जी बोलिए जी जी बोलिए हाँ हाँ

बहुत सारे सजावटी के जो है सो मतलब है गाड़ी सजाने गाड़ी सजाने वाला तो गमले में सजाने वाला जैसे प्लांट जैसे प्लांट का पेड़ हुआ जैसे अनेक फूल के भी होते हैं जिसमें फूल नहीं आता आ पाता है उसको घर में भी सजाते हैं हैं बहुत सारा सजाने वाला हाँ मनी प्लांट मनी प्लांट जैसे हुआ हाँ बोलिए उसका क्या लेना है क्या मनी प्लांट हाँ बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे हैं काँटे वाले भी हैं बरगी का भी पेड़ है बहुत सारा ऐसा पेड़ आता है तो आप आइए ना सबका सबका प्राइज अलग अलग है किसी का पचास रुपये पेड़ का है किसी का पचीस रुपये है किसी का सौ रुपये है किसी का दो सौ भी है घर डिलेवरी हाँ घर पर भी डिलेवरी हो जाएगा आप पता दे दीजिएगा पैमेंट कर दीजिएगा आपके घर तक समान पहुँच जाएगा प्लांट ठीक है व्हाट्सअप कर देता हूँ अपना नंबर यही नंबर से व्हाट्सअप चलता है तो तो ठीक है ठीक है मैं आपको ठीक है मैं आपको भेज दूँगा और वह और कुछ और कुछ पेड़ लेना है क्या जैसे आम हो गया लीची हो गया अमरूद हो गया हाँ हाँ जैसे कि हाँ जैसे कि बारह मास आम फलने वाला आम्रपाली जो होता है उसका रेट आपको साढ़े तीन सौ रुपये लगेगा तीन साल वाला का और एक साल वाले को डेढ़ सौ रुपये और ढाई साल वाले का जो है सो दो सौ रुपये ये बारहों महीना आपको आम फलेगा जैसे एक बार आम फल गया पक गया लीची का भी है जो साल में दो बार फले हाँ वैसा भी पेड़ है तो उसको आपको चौदह सौ रुपये लीची के पेड़ का पड़ेगा शाही लीची है तो आपको साल में दो बार फलता है और एक पेड़ में कम से कम पाँच कुंटल फलता है पाँच मीटर पाँच मीटर वह जगह घेर कवरेज करता है और आम का पेड़ है बहुत सारा है किष्णभोग है मुम्बई बम्बई है आपको ज़र्दा है बथुआ है आपको केरवा है सजमनिया है हलुआ है दलदलुआ है बहुत सारे ऐसे हैं आम के पेड़ भी जो आपको साल में बहुत अच्छा फल वह सुंदर देगा खाने में भी टेस्ट मिलता है तो आप तो आप पेड़ चॉयस कीजिए